हेलो जी मैम बोलिए आइस क्रीम पार्लर से आपका ऑर्डर लगा था ना उस टाइम

मैम ठण्ड में आइस क्रीम क्यों बेचना है आपको ठण्ड में कौन खाता है आपकी खुद की दुक़ान है आपकी खुद की दुक़ान है क्या आइस क्रीम शॉप आपकी खुद की है क्या

आपको कौन कौन तो कौन कौन सा फ्लेवर चाहिए स्ट्रॉबेरी मावा कुल्फी चॉकलेट कुल्फी पाइनएप्पल फ्लेवर मैन्गो चोकोबार सबकुछ है मैम

जी मैम पाइनएप्पल फ्लेवर भी

और मैम आपको आइस क्रीम रखने के हिसाब से चाहिए तो फिर मैं बताती हूँ जैसे चोकोबार पन्द्रह रुपये की है तो आपको दस रुपये में मिलेगी क्योंकि आप थोक में ले रहे हो तो थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा उसका पन्द्रह की है तो आपको दस में मिलेगी फिर आप उसको जैसे सेल कर सकते हो बाहर हाँ आप थोक में ले रहे तो उसका प्राइस कम हो जाएगा थोड़ा वाली स्ट्रॉबेरी वाली फिर हेलो मैम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की पच्चीस में है जी बीस रुपये

जी मैम कौन कौन सी फ्लेवर चाहिए आपको आप बता दीजिए चोकोबार कितनी कितनी पीस चाहिए आपको उसके ओ के मैम एड्रेस बता दीजिए मैम और आपको कब डिलीवरी चाहिए इसकी बोलिए

ओ के मैम आपको कब डिलीवर करना है मैम आपको यह जी मैम आप पेमेन्ट ऑनलाइन करेंगी या कैश में करेंगी

ओ के मैम थैन्क यू